جی کون اچھا جی بولیے پانی ایشو ہو رہا پانی بہت آ رہا ہے کیا اچھا نالوں میں سے آ رہا ہے پائپوں میں سے نہیں آ رہا پانی یار میں تو اپنوں اُن سے کہا تھا کہ پائپوں میں پانی بھیجو اُنہوں اُن نے نالوں میں بھیج دیا پانی چلو میں بات کرتا ہوں اور آپ بتائیے اچھا صاف صفائی زیادہ رہتی ہے اچھا بالکل بھی نہیں ہو رہی اچھا آپ کی گلی کا نام کیا ہے اچھا اچھا نہیں وہاں کا تو میں نے کہا تھا کہ کو وہاں پہ جاؤ صاف صفائی رکھو ابھی صفائی ہوئی نہیں وہاں پہ تو کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس صاف صفائی کا پوچھنے کے لیے آ تو آپ کام کریے نا آپ آکے مِل لیجیے نا ہاں یہ بات بھی ہے لیکن میں چلیے میں اپنی جو ہے ادھکاروں کو بھیجتا ہوں اور وہ آپ سے آکے مِلے گا اور جو آپ کی جو مسئلے مسائل ہیں آپ اُن کو بتائیے اور اگر وہ سالو نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا

ٹھیک اوکے